ہمارے چھیتر میں سلائی بھی ہوتے ہیں بنائی بھی ہوتے ہیں لیکن ہمیں بنائی پسند ہے اور میں اپنے یہاں پاس کے چھیتر میں جا دوستوں سہیلیوں کے ساتھ جا کے بنائی سیکھا ایک دو مہینے میں نے سیکھا تھا سیکھنے کے بعد میں نے بہت کچھ بنانے کی پریاس کی اور اس کے بعد میں اب اچھی طریقے سے بنائی کر لیتی ہوں بنائی میں جیسے میں چادر میچ پوس کشن اپنے دروازے پہ ٹانگنے کے لیے اچھے اچھے ڈیکوریشن کے لیے سمانے میں بنائی کر لیتی ہوں اور مجھے سویٹر بنانا بھی آ گیا ہے میں وہاں پہ سویٹر بنانا بھی سیکھی تھی اور موزہ بچوں کے دستانے ہم سب بیٹھ کے ہمارے یہاں پاس کے چھیتر میں بہت اچھے اچھے اون ملتے ہیں جسے میں اپنے یہاں لے آ کے میں بہت ساری چیز اون سے بنائی ہوں بہت اچھا لگتا ہے مجھے بنائی اور بنائی ایک ایسی چیز ہے جسے آپ گھر میں خالی بیٹھے ہیں تو کر سکتے فری ٹائم میں آپ بنائی کر سکتے ہیں اس سے بہت اچھی اچھی سامان بنا سکتے ہیں وہ ایک پرکار کا کلا ہے جو آپ بنا کے اسے دکھا سکتے ہیں سو کر سکتے ہیں کہ آپ یہ چیز کر لیتے ہیں بنائی ایک بہت ہی اچھا اسکل ہے جسے آپ کر سکتی ہیں آپ اسے بنا کے سویٹر سوکس گلبس بنا کے آپ مارکیٹ میں اسے بیچ بھی سکتی ہیں اگر آپ اچھا بنا سکتی ہیں تو اس کے پیسے بھی آپ کو اچھے ملیں گے اگر آپ مارکیٹ میں بیچیں گی کیونکہ لوگ اسے ہاتھ کا بنا ہوا سویٹر بھی لوگ بہت پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو بنا کے مارکیٹ میں سیل بھی کر سکتی ہیں اور نہیں سیل کرنا چاہتی ہیں تو آپ اپنے گھر والوں کے لیے بھی بنا سکتی ہیں خود کے لیے بنا سکتی ہیں گھر میں ڈیکوریشن کے لیے بہت سے سامان آپ بنا سکتی ہیں